असांजे घर गैस सिलेंडर आहे सभु माण्हुनि जे घर गैस सिलेंडर हूंदो आहे इन जा फ़ाइदा बि आहिनि त नुक़सान बि आहे गैस सिलेंडर जे करे असांखे ॿारनि जो जाम ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे असां घर खां ॿाहिरि वेंदा आहियूं त रेगुलेटर बंदि कंदा आहियूं ऐं जॾहिं बि असां वरी घरु ईंदा आहियूं त रेगुलेटर चालू कंदा आहियूं ऐं ध्यानु ॾींदा आहियूं की बार बार ध्यानु ॾींदा आहियूं की गैस बंदि आहे लीकेज त कोन्हे असांजो घरु सुरक्षित आहे त असां सुरक्षित आहियूं